जी हाँ मैं एक ऐसे सफल बिजनेस के बारे में बता सकती हूँ जो कि आपके ग्रामीण समुदाय से शुरू किया गया हो हमारे गाँव के पास एक छोटा सा घर था घर के एक इंसान ने एक दुकान खोलने की योजना मन में बनाई जैसे कि छोटी सी दुकान थी उनने एक दुकान खोलने का विचार अपने मन में लाए वहा दुकान थी बिस्किट समोसे और किराने की दुकान से उन्होंने शुरू की थी पाँच दस बीस पंद्रह रुपये के सामान से इस्टार्ट किया था उनने जहाँ तक कि वो सौ दो सौ पाँच सौ हजार तक का सामान रखते थे दुकान पर फिर उन्होंने छोटा सा बिजनेस शुरू करने के बाद वहाँ उनो उन्होंने एक बड़ी किराना इस्टोर शुरू की किराना स्टोर शुरू की छोटे से बिजनेस से बड़ा बिजनेस इस्टार्ट किया बिजनेस में आटा दाल शक्कर चावल अन्य सामान सभी सामानों की सामग्री को वहाँ बेचा करते थे फिर उन्होंने एक शहर में अपनी एक दुकान से दूसरी दुकान को बड़े रूप में निर्मित किया निर्मित करने के बाद उन्हें अपना एक सफलपूर्ण बिजनेस प्रारंभ हो गया छोटी सी दुकान से वहाँ भी करोड़ों रुपये का लेन देन अपनी दुकान से करते हैं जैसे कि सभी अपने किराने का सामान शहर की दुकान से गाँव की दुकान से खरीदते हैं और वहाँ बिजनेस बिजनेस के रूप में बड़े बड़ी दुकानों बड़ी बड़ी दुकानों के रूप में साबित हुई जैसे कि एक दुकान से दो दुकान दो दुकान से तीन दुकान अन्य जगह जगह पर उनके किराने के इस्टोर खुल गए वहाँ उन्होंने शुरू गाँव के छोटे से छोटे से एक गाँव से शुरू की थी और बहाँ एक दो रुपये के सामान से इस्टार्ट की थी अब बहाँ करोड़ों रुपये में लेन देन करते हैं जिससे कि उनके बिजनेस में बहुत तरक्की हुई है